पानी को सुद्ध करने के लिए पानी को उबाल कर उसको छान छानकर शुद्ध किया जा सकता है और पानी को काफ़ी समय तक के एक बर्तन रखने के बाद ऊपर का पानी मतलब निथारकर भी शुद्ध किया जा सकता है फिटकरी डालकर किया जा सकता है क्लोरिन की गोलियाँ डालकर शुद्ध किया जा सकता है और पानी उबालकर छानकर भी शुद्ध किया जा सकता है और